हमसभ मैथिलसँ एहि दुआरे जुड़ल रहै लऽ मतलब जड़ जमीनसँ चाहै छी किआकि खास करिके अहाँ दुनिआमे कतहुँ चलि जाउ बहुत भाषा हमहुँ सुनैत छी आओर बहुत जगह घुमैत छी तऽ बहुत भाषाकेँ जानकारियो राखने छी एहन नहिए नहिए लेकिन जे भाषा जे मिठास मैथिल बाजलामे आबैत छै से हमरा नहि लागैए जे कतहुँ कोनो भाषामे हमरा मिठास आयल रहै किआकि मैथिलमे हम ई चीज देखलहुँ हँ जे अगर केओ ककरोसँ लड़ाइयो करै छै तऽ ओ अहाँकेँ समझ नहि आओत जे अहाँ लड़ाई करि रहल छै ओ दोसर बात जे हमरा यहाँके संस्कृति मानि लिअ शादीके वा कोनो भी चीजके संस्कृति मतलब विधि विधान जेना पण्डिते हम पण्डित छी तऽ हमहुँ तऽ लमसममे बहुत विधिके बारेमे खुद ही जानैत छी बचपनेसँ चाचा दादासभ सिखेलक हँ तऽ संस्कृति तऽ हमर मिथिलाके यही छी तऽ ई सभसँ हमरा बहुत नीक लागैए जेना छठिमे देखै छी हमर माय बहिन नवका साड़ी वा किछो लएकऽ छठि सभमे जाइए पूजा पाठ करैए दिन सुबह शाम जाइए तऽ ई चीजसँ हमरा बहुत जादा प्रेरित मिलैए मिथिलामे अपन संस्कारके